पौधाके जे देखै छी जे घर सबपर हम रहै छी तऽ छत कऽ जे छै अथी गमलामे रख पौधाके सिचाइ करै छी कहियो काल मिट्टी अहाँके जे छै से सुन्दर मिट्टी ओइमे दै छियै सुन्दर हम जल दै छियै तकर बाद जे छै पौधाके रोपिकऽ अगर हमरा कखनो कारणवश कखनो बाहर जाकऽ तऽ हम अड़ोसी पड़ोसीके कहि दै छियनि कनी पौधा सुबह शाम जे छै कनी जल देबनि कनी हुनका कोर कऽ कोर कोर कोरि काइर देबनि तखन पौधा जे छै वृद्धि हेताह पौधा वृद्धि हेताह तऽ ओइसँ हमरा जे छै ऑक्सीजन प्रदान होयत ऑक्सीजन प्रदान होयत तऽ हम स्वस्थ रहब हमहूँ जियब ओइसँ इएह होयत हम निरोग रहब पौधाके जे छै हम जे छै बाड़ी झाड़ीमे भी हमरा लगाय दै छी हम छत सबके गलियारी सबमे भी हम लगाय दै छी आओर बाहर निकलि गेलहुँ तखन कोनो कारणवश गेलहुँ तहन हम जे छै किनको कहि कऽ गेलहुँ अड़ोसी पड़ोसीके आओर पौधा जतऽ जतऽ गेलहुँ हुनको सबके कहलहुँ जे नहि एना नहि एना अहाँ पौधा लगाउ जाहिसँ अहाँ जे छै ऑक्सीजन प्रदान होयत अहाँ स्वस्थो रहब आओर पौधा अहाँके जे छै बहुत रक्षो करत अहाँके जे छै जेना गेहूँ पौधा भऽ गेल जेना धान भऽ गेल ई सब अहाँके जे छै भोजनमे भी अहाँके काम आबि जायत हर चीजमे काम आबि जायत पौधा अहाँके कोबी भेलै अहाँके सब्जीमे काम आबि जायत जेना गाजर भेलै मूली भेलै टमाटर भेलै पौधा ई सब रोपै छियै तऽ अहाँके छतोपर हमसब ई सब ई सब उगा सकै छी गमलामे अइ सबपर जे छै देखरेख करैके लेल जे छै करऽ पड़ै छै अइके लेल जे हम आदमी छोड़िकऽ जेबै एक आदमीके ओ कखनो कहियो हम जे छै राखिकऽ गेलहुँ जे नहि अहाँ देखरेख करबै बढ़िआँसँ एक तरहके कोनो पौधाके दिक्कत नहि तरहके दिक्कत हेतै अइ पर जे छै हम पौधा सब बहुत तरहसँ जे छै हम ओकर रक्षा करैके लेल हम अथी लै छियै ओइमे पीरिया मारि दै छै जै पौधामे ओकर दबाइ हम आनै छियै ओइ पौधापर जे छै ओ दबाइ मारिकऽ जे छै जाइ छियै पड़ोसियोके जखन जाइ छियै तऽ कहि दै छियै जे अगर दबाइके आवश्यकता हेतै तऽ दैत रहबै